हम जबलपुर शहर के रहने वाले हैं जबलपुर एक बहुत ही सुंदर शहर जबलपुर एक महानगर है वह एक बहुत शहर भी है यहाँ यहाँ की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी है बहुत सुंदर सुंदर देखने योग्य यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक धुआधार नामक जल प्रपात है मतलब झरना है जो कि बहुत सुंदर और देखने योग्य जगह हो यहाँ पर जब नर्मदा नदी ऊँचाई से गिरती है तो इतना शोर होता है कि पास खड़े हुआ व्यक्ति की आवाज़ भी हमको नहीं और उस टाइम जब नदी नीचे गिरती है तो मतलब गिरता पानी यह लगता ऐसा है कि जैसे धुआँ उठ रहा तो पानी इतनी ऊँचाई से गिरता है तो ऐसा लगता से दूध या धुआँ उठ रहा है तो यह झरना बहुत ही सुंदर लगता है और लोग यहाँ दूर दूर से झरने को देखने आते एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है और साथ में एक पिकनिक स्पॉट भी है लोग छुट्टी के दिन यहाँ पर घूमने फिरने के उद्देश्य से आ जाते हैं पिकनिक मनाने आते हैं इसके आसपास भी बहुत अच्छा सुंदर स्थान है जैसे आसपास खेत बने हुए हैं खेतों की हरियाली देखकर भी बहुत अच्छा लगता है आसपास किसान खेती करते हैं आसपास कुछ पर्वत भी हैं थोड़ा और आगे जाते हैं तो थोड़ा एक घना जंगल भी है जंगल भी बहुत सुंदर बना हुआ है तो मेरा अनुभव तो इस जंगल को देखकर बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं भी जब जेठु पार्क देखने गई थी तो वहाँ आसपास मैंने घूमा मुझे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आई किसी प्रकार की और हमने बहुत अच्छे से जबलपुर शहर में जल प्रपात वगैरह देखा मुझे तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि मेरा मन वहाँ उसे रोकने का ही नहीं कर रहा था मुझे यह भी प्राकृतिक जगह बहुत अच्छी लगती है मेरा मतलब मन एकदम ख़ुश हो जाता है इन जगहों पर जाकर हस्ती मेरा तो मन होता ही नहीं कि अपन वहाँ से वापस लौटे जाता बस यहीं बस जाओ यहीं रहो इसके अलावा वहाँ पर झीले वगैरह तो नहीं है ज़्यादा पर एकाध झील है वह भी छोटी ही है ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है जो है वह देख लिया